میں بہت ساری لائبریریوں میں وزٹ کر چکا ہوں جیسے کہ مولانا آزاد لائبریری اور میرے اسکول کی لائبریری مجھے لائبریریاں بہت پسند ہیں کیونکہ لائبریریوں کے اندر بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں جن کو ہم آسانی سے پڑھ لیتے ہیں اور وہ بھی مفت میں میرے گھر میں میری اپنی چھوٹی سی ایک لائبریری ہے جو مجھے بہت پسند ہے کیونکہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے سجایا ہے اس میں بہت طرح کی کتابیں ہیں جیسے سائنس کی کتابیں ہندی کی کتابیں انگلش کی کتابیں اردو کی کتابیں میں ان کتابوں کو روز پڑھتا ہوں میں اپنی کتابوں کی لائبریری بنانا چاہتا ہوں جو بہت بڑی ہو اور جس میں بہت ساری کتابیں ہوں